गोदोनि दिनाव हान्था मेलाया खोब गाज्रिमोन थांलाय फैलाया जायनि जाहोनाव जोंनि रेल स्टेस'ना पाथसाला गोगग्लैयो पाथसालानिफ्राय जोंनि जायगा अर्थाट सिमलासिम साहा फैनायाव जोङो बासफ्रा खोब खममोन आरो जोंनि गोदोनि एसे सिगांनि जोंनि बैसोनि एसे सिगांनि मानसिफ्राथ' मटामटि थाबायनानै फैयोमोन पाथसालानिफ्राय सिमलासिम दा जोंनि दिनाव नाथाय बास ओंखारदों बासआबो खोब खमथारमोन थेवबो जोङो नारथ्रोद नुरथ्रोद बे समावथ' कुनु फिक्स लामानिबो बेब'स्था गैयामोन एख्खे कुनुरखम माने थोनथोनै फैयोमोन आरो बाद्ल' बुद्ल'यैनो फैयोमोन नारथ्रोद नुरथ्रोदै फैयोमोन आरो बेबायदि जोङो बिराद माने खस्त' मोनबोदों आरो बै समावथ' मथर साइकेल बा बे गोदो टेक्सि होनोमोन टेक्सिफ्राबो खम खमथार गैयानोमोन गैयामोन आथिखालावसो बाइक जाबाय बायदिसिना जाबाय मथरा होंगो दोंगो जाबाय आरो हान्था मेला हिसाबै जोंनि गामिनिफ्राय डक्ट'रफोरनाव माबा मोनसे बेमारफोर जायोबा डक्ट'रफोरनाव थांनोबो बिराद असुबिदामोन जायनि जाहोनाव लामायावनो जों थैगुलांनाय मोनोमोन आरो थेलायाबो उनावसो जोंनि उनावसो बाननाबो लांनांगौ जायोमोन जोंनि समाव बेमारफोर जायोब्ला गोजान लामासिम बाननानैबो लांनांगौ जायोमोन बेमारिखौ बेबायदि लामा समायाव थैगुलांलायोमोन आरो दा जोङो खोब माने बुंनांगोन सोरगो रायजोआ जोंनि जायगायावबो गोलै दा फैबाय होनना जों बुंनांगोन आरो बै समनिखौ नायोब्ला आरो कारन आथिखालाव गारि मथरनि आंखाल गैला नांगौबायदि गारि मथर जों मोननो हाबाय दालां नांगौआव दालांबो मोनबाय बायदिसिना रोखोमनि जों माने गोदोनि माबाखौ माबानिफ्राय जों दा खोब माने साफा माबायाव जोङो परिबेसाव दङ आरो बेबायदि अबस्थायाव दङ दा थेहा थेहा माबा जाबाय आजिखालि गोदोथ' मबाइल गैयामोन दा मबाइलाबो बयनिबो आखाइआवनो थानायखौ जों नुबाय बेबायदिनो माबा मोनसे मावनांगौब्ला जोङो गाव थाङाब्लाबो जोङो बाथ्राजोंनो जोङो मा होनो खामानिखौ मावनो हानाय बायदि जाहैबाय आरो बेबायदिनो गोबां माबाखौ जोङो मोजांखौ बा खामानिफोरखौ जोङो माने आवगायबोनो हाबाय आरो गारि मथरफोरखौ जोङो मोननांगौ बायदि जोङो मोननो हानाय जाहैबाय आरो बेखिनियानो